जय झूलेलाल हिन प्रश्न में इहो पुछियो वियो आहे की हालनि जे वर्षनि में पर्यटन जी छा छा स्थिति आहे की पर्यटन वधी वियो आहे या घटिजी वियो आहे त मुंहिंजे अनुसारु जॾहिं खां कोरोना बीमारी थी हुई हुनखां पोइ जो पर्यटन जी स्थिति आहे उहो ॾाढी कम थी वई आहे पहिरियों जी तुलना में वर्तमान में राजस्थान जो पर्यटन आहे भारत जो पर्यटन आहे उहो काफ़ी प्रभावित थियो आहे ऐं पर्यटन जी संख्या जो है पर्यटकनि जी को संख्या उहा ॾाढी कम थी वई आहे हिनसे समुदाय बि जा असरु पियो आहे छो त पर्यटन जो असांजी जीडीपी में घरेलू सकल घरेलू उत्पाद जो थींदो आहे हुनमें ॾाढी महत्वपूर्ण भूमिका आहे पर्यटन जो आहे उहा शेवा उद्योग आहे हिन सां पर्यटन सां माण्हुनि खे रोज़गारु मिलंदो आहे ऐं रोज़गारु मिलनि रोज़गार मिलण सां उन जे जीवन निर्वाह थींदो आहे पर्यटन जॾहिं खां कम थियो आए हुनखे हुन जे कारण बेरोज़गारी बि वधी आहे माण्हू वटि पैसा ई कोन आहिनि ऐं पैसा ई कोन आहिनि जे माण्हू पर्यटन सां पैंजो घर हलाईंदा हुआ पैजे पर्यटकन जी जो सेवा करे करे जो पैसा माल विकिणे विकिणे जो कमु क कंदा हुआ पर्यटन से जो उहे पैसा हुन घटि ईंदा हुआ हू पैसा जी इनकम ख़तम थी वई आहे त माण्हू वैसे ई बेरोज़गार थी विया आहिनि जिन करे पर्यटन जो आहे पहिरीं जी तुलना में काफ़ी कम थियो आहे ऐं हिन जो समाज ते हिकु ई जो महत्वपूर्ण प्रभाव जो चए सघूं था असां उहो हीउ पियो आहे की माण्हू बेरोज़गार थी विया आहिनि माण्हू वटि कमु कोन्हे माण्हू वटि इनकम कोन्हे